कुड़ियें बास्तै जेह्ड़ी पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ जेह्ड़ी कुड़ियां अज्ज पढ़ा लिखा दियां न ते अज्ज उं'दे ताईं बड़ियां स्कीमां आई दियां न पढ़ी लिखी दियां कुड़ियां करा दियां अज्ज उं'दियां स्कीमां आई दियां न कुड़ियें गी स्कूटरी मिला दियां न कुड़ियें गी बड़ियां जैदा स्कीमां गौरमैंट दियां जेह्ड़ियां आई दियां न कुड़ियें दी स्कूटरियां मिला दियां लैपटाप मिला दे ओह् लैपटाप्ड चलांदियां न ते अग्गें बधने कि बधन कुड़ियां पढ़ी लिखियै अग्गें बधन ते मोदी दी स्कीमां किन्नियां जैदा आई दियां न कोई सुरक्षा बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना आई गेई फ्ही लाडली बेटी एह् बड़ियां जैदा कुड़ियें बास्तै बड़ियां जैदा स्कीमां न कि कुड़ियां जेह्ड़ियां पढ़ी लिखियै अग्गें कामजाबी करङन कुड़ियें अग्गें कामजाबी करियै कुछ बनन पैह्लें ते कुड़ियें गी लोक पढ़ांदे पैह्लें कुड़ियें गी लोग कुछ समझदे गै नेईं है हे कि कुड़ियां किश बी नेईं हैन कुड़ियां पैदा गै नेईं करनियां कि कुड़ियां कुछ नेईं हैन इक ते ओह् ऐ पर अज्ज दे जमाने च मुड़ें कोला जैदा जेह्ड़ी कुड़ियै दी ऐह्मियत ऐ अजकल्ल मुड़े ते पढ़दे गै नेईं हैन मुड़े कु निं पढ़दे अजकल्ल कुड़ियां मुड़े कोला बी अग्गें न ते कुड़ियां पढ़ी लिखियै कुछ बना दियां न कुछ करा दियां न कुड़ियां अज्ज पढ़ी लिखियै लैपटाप चलाऽ दियां नौकरियां करा दियां न मुड़े जेह्ड़े न ओह् बेकार फिरा दे न कोई कम्म नेईं नशा एह् किश करा दे न ओह् सिर्फ ते नशा करदे न ते माऊ बब्बै गी दुख दिंदे न कुड़ियां न जेह्ड़ियां पढ़ी लिखियै लैपटाप्स करदियां चलांदियां न अगर जाब करदियां न अपनी मम्मी पापा गी सुख दिंदियां न खुश करदियां नौकरियां करदियां न दो घर जेह्ड़े ओह् संवारी ओड़दियां न ते मुड़े जेह्ड़े मुड़े जेह्ड़े न कुछ नेईं सिर्फ खाने पीने दा गै ध्यान ऐ उ'नें गी ते पढ़ने दा कोई नाम रोशन करने दी कोई इच्छा नेईं ऐ जेह्ड़ियां कुड़ियां होंदियां न ओह् हमेशा अपने माऊ बब्बै दा नांऽ रोशन करदियां न होर अग्गें कामजाबी देआ दियां न होर कुड़ियें बास्तै इन्नियां जैदा स्कीमां आइयां न के कुड़ियां अग्गें बधन हून स्कीमां जेह्ड़ियां लाडली बेटी ऐ म्हीनै म्हीनै ज्हार रपेआ कुड़ियें दे अकाउंट बिच्च औंदा ऐ जेल्लै उं'दे ब्याह् धोड़ी ओह् पैसै जेह्ड़े बनङन ओह् मोदी ने देने न फ्री स्कूटरियां मिला दियां न कुड़ियें गी जेह्ड़ी पढ़ग लिखग कुड़ी उस्सी ठारां बीह् साल दे बाद च उस्सी स्कूटरी मिलदी ऐ कि ओह् खुद अपनी जाब खुद कम्म करी सकै होर औना जाना उं'दा जेह्ड़ा बनी र'वै ओह् जंदी र'वै ते बच्चा अग्गें पढ़ग लिखग ते किसै पर जाग ते मोदी ने बड़ियां जैदा कुड़ियें बास्तै फायदा ऐ कुड़ियां अज्ज पढ़ी लिखियै बड़ा जैदा काबलियत करा दियां न होर मुड़ें दी वैल्यू जेह्ड़ी ऐ ओह् घटा दियां न मुड़े सिर्फ इ'यां गै ते कुड़ियां जेह्ड़ियां ने ओह् माऊ बब्बै दा नांऽ पिच्छें बी रोशन करदियां न होर अग्गें बी करदियां न पढ़ी लिखियै कम्म करियै अज्ज अपने बच्चें गी बी स्टैंड करा दियां न अपने बच्चें गी बी पढ़ाई लिखियै उ'नें कुछ बनाना ऐ होर स्कीमा केह् जो बी अज्ज स्कीम आ दी ऐ ना गौरमैंट दी बस कुड़ियें दे बारे च गै आ दी ऐ कुडियां लैपटाप चलाइयै ते अग्गें पुजदियां न ते माऊ बब्बै गी बड़ी खुशी होंदी ऐ कि साढ़ा बच्चा जेह्ड़ा पढ़ी लिखियै अग्गें जाग काबलियत पर पुज्जै ते कुड़ियां गै अजकल्ल लोक आखदे न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि कुड़ियें गी बचाओ कुड़ियें गी नेईं मारो कुड़ियां जेह्ड़ियां पढ़ी लिखियै अग्गें जान कुड़ियें बास्तै बड़ियां ज्यादा स्कीमां न कुड़ियां खुद अपने पैरें उप्पर खड़ियां होइयै कुछ करी सकदियां न कुछ बनी सकदियां न कुड़ियां बनियै दस्सा दियां बी हैन ऐ अज्ज दे जमाने च कुड़ियां सब तूं अग्गें न ते ओह् होर कुछ करियै दस्सा दियां न अज्ज दे जमाने च मुड़े जेह्ड़े न ओह् पिच्छें न ते कुड़ियां अग्गें न कुड़ियां अज्ज केह्ड़ी जाब नेईं करा दियां हैन केह् नेईं करा दियां हैन कुड़ियां ज्हाज चलाऽ दियां गड्डियां चलाऽ दियां स्कूटरियां चलाऽ दियां मोटरसैकल चलाऽ दियां केह् निं चलाऽ दियां केह्ड़ी जाब केह्ड़ी नौकरी ऐ जेह्ड़ी कुड़ियां नेईं करा दियां हैन ते मुड़े कनैक्टरी ड्रैवरी गै करा दे न ते कुड़ियां पढ़ी लिखियै अज्ज उस मुकाम तक पुज्जी गेइयां न जित्थै कदें मुड़ा होंदा हा अज्ज उत्थै कुड़ी ऐ कुड़ी फौज दी नौकरी करा दी ऐ कुड़ी आर्मी दी नौकरी करा दी ऐ कुड़ी गड्डियां चलाऽ दी ऐ केह् नेईं कुड़ी करा दी ऐ ते की नेईं मां बब्ब अपनी कुड़ियें गी पढ़ाइयै अगर गौरमैंट बी इन्ना कुछ सोच्चा दी ऐ कुड़ियें बास्तै कि ओह् पढ़न पढ़ियै उं'दे बास्तै इन्नियां जे उ'न्नै स्कीमां बनाइयां न ते उ'नें गी यूज करना चाहिदा आपूं कुड़ियें पढ़ी लिखियै स्कीमा यूज करो ते अग्गें जाओ पढ़ी लिखियै कुछ बनो कुड़ियां अज्ज अपनी मां बब्बै दा नांऽ रोशन करा दियां न होर इ'नें करना ऐ ते जेह्ड़े मुड़े न ओह् कुछ निं सिर्फ इ'यां गै नेईं पढ़दे नेईं लिखदे ते नेईं कुछ ते लोक बड़े खुश न गरीब लोक न बचैरे बड़े खुश न जेह्ड़े अपने बच्चे दियां कुड़ियें दियां कुछ खुहाइशां नेईं पूरी सकदे पूरियां करी सकदे अज्ज गौरमैंट उ'नें गी स्कीमां देइयै कुड़ियें दियां खुहाइशां पूरियां कुड़ी पैदा होंदी ऐ ते मां बब्ब सोचदे न कि में कि'यां ब्याह्नी ऐ ते कि'यां केह् करना ऐ अज्ज गौरमैंट ने ओह् बी साधन करी ओड़ेआ ऐ लाडली बेटी स्कीम ऐ जेह्दे च हर म्हीनै ज्हार रपेआ औंदा ऐ ते ओह् पैसा जेह्ड़ा कट्ठा होंदा ऐ जेल्लै कुड़ी दा ब्याह् जुड़दा ओह् उस्सी मिलदा ऐ फ्ही ओह् जेह्ड़ी मां बब्ब दी टैंशन होंदी ऐ जेह्ड़ी मां बब्ब दा फिकर होंदा ऐ ओह् दूर होई जंदा ऐ ते मां बब्ब दा जेह्ड़ा फिकर ऐ ओह् दूर होई जंदा ऐ होर उ'नें गी अगर कोई गड्डी निं साधन निं हैन जाने दा जाब बास्तै कुछ बी ते फिर उ'नें गी स्कूटरी बी मोदी जेह्ड़ा ऐ दिंदा ऐ अद्धे रेट पर कुड़ियें गी स्कूटरी बी लब्भा दी ऐ जाब बी ऐ सब कुछ ऐ कुड़ियें बास्तै बड़ियां जैदा स्कीमां न कुड़ियां पढ़ा लिखा दियां न अग्गें कामजाबी पा दियां न होर मुड़ें कोला बी अग्गें जा दियां न कुड़ियां हर इक नौकरी करी सकदियां न हर इक गौरमैंट दा ओह् करदियां न कुड़ियें तै सारियां स्कीमां गौरमैंट स्हूलतां कड्ढा दी ऐ कि कुड़ियां साढ़ियां देश दी जेह्ड़ी साढ़ी कुड़ी ऐ ओह् पढ़ी लिखियै कामजाबी करै ते अग्गें जाऽ ते कुड़ियें दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा दी ऐ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी गी कामजाबी देओ होर गौरमैंट ऐ जेह्ड़ी ओह् अपनियां स्कीमां कुड़ियें बास्तै जैदा तों जैदा करा दी ऐ होर इ'नें गी इस्तेमाल करो कुड़ियें दी बचाओ ते पढ़ाओ अग्गें गौरमैंट दी स्कीमें कन्नै यूज करो उं'दे ब्याह् बास्तै बी पैसा मिला दा उं'दे ऐजुकेशन बास्तै बी मिला दा उं'दे औने जाने बास्तै स्कूटरी बी मिला दी कि लोक जैदा कोला जैदा कुड़ियां अपनियां पढ़ाओ लखाओ ऐजुकेशन देओ ते गौरमैंट उ'नें गी जैदा तों जैदा स्कीमां जेह्ड़ियां दिंदी ऐ